एना तऽढ़ेरिके अथि अथि कम्पनी छै जकरकि नेटवर्क अपन अथि स्पीड देछै एयरटेल होले जिओ होले वोडा होले वोडा होले आइडिया होले इसब अपन अऽ इसब अपन अपन अपन नेटवर्कके स्पीड दए छै अब जिओके नेटवर्क छै कि ओ बोलय सबसँ जादा स्पीड ओकर मानै छै कि एयरटेल देछैकि ओकर स्पीड मतलबकि सबसे जादा छै नेटवर्क अथि इन्टरनेट अथिमे इन्टरनेट स्पीड चलैछे एयरटेल एयरटेलके छै कि एयरटेल अपन अथि देलैछै कि ओ मतलबकि ओकर स्पीड जेछै एहि नेटवर्कमे सबसँ जादा छै ओ देखए अथि ओकर इन्टरनेट स्पीड जादा अथि स्पीडमे चलैछे इन्टरनेट अच्छा चलै छै ओकर सिमके भी अथि अपन देलै छै कि ओकर सिमके कहि भी जेबए तऽ ओकर नेटवर्क रहैछै ओहिपर इन्टरनेट भी चलैछै जिओ जिओ केभी ओएह सबसँ कहै कही भी रहैछै तऽ ओकर नेट इन्टरनेट अथि नेट या ओकर टॉवर अच्छा रहैछे ओकर अथिमे नेटवर्क अच्छा रहैत छै कही भी कोनो गाँवमे जेबैए देहात वेहातमे भी जेबैए तऽ ओकर नेटवर्क अच्छा रहैछै अथि नेट वूट भी चलैछै आइडिया आओर एकरामे थोड़ा सा अथि लागैछै कि स्लो अथि चलैछै कही मतलब कही देहात वेहातमे हल्कासँ चलि जेबैए तऽ एकर सबकेँ नेटवर्क थोड़ा अथि स्लो हो जाइत छै या कभी कभी नहि आबैत छै तऽ वोडाके भी अथि चलैछै ओ अपन नेटवर्क देलहै कि ओकर नेटवर्क भी ठीके ठीक चलैछै अपन हिसाबसँ कि ओ अपन सिम पर अथि देलैहै ओकर नेटवर्क स्पीड भी अच्छा खासा देहै अच्छा खासा अपने नेटवर्क स्पीड देहै वोडा वाला भी